जी मैडम नमस्कार बात कर रहे हो बोलिए बच्चे के लिए चाहिए अच्छा आप भी रहोगी उस जगह आप भी रहोगी उसी में तो फिर मतलब कैसा कैसा चाहिए कैसा चाहिए अच्छा मतलब वो तो फ़िलहाल

हाँ उसमें मिल जाएगा पर मतलब ग्राउंड फ्लोर चाहिए या मतलब फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हम यहाँ देखिए तीन फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर नहीं तो ग्राउंड फ्लोर लेकर चार फ्लोर हैं देखिए मैडम अब तो चार्जेस रूमस फ्लोर के हिसाब से है जी मैडम बोलिए फिर अब तो देखिए क्या बोलते हैं उसको मतलब चार्जेस और रूम के हिसाब से है अब देखिए अगर डबल लेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको टू टू इन वन लेंगे तो मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा है अगर फर्स्ट लेंगे तो उसका चार्जेस कम है आपको कैसा चाहिए नीचे फ्लोर पे हाँ फ़िलहाल बच्चों के लिए नीचे फ्लोर बेस्ट रहेगा समझ लीजिए मतलब नीचे फ्लोर पे आपको मतलब समझ लीजिए वगैरह सबकुछ अच्छा रहेगा और कितने दिन के लिए चाहिए पूरा एक साल के लिए एक साल के लिए मैडम एक मिनट थोड़ा समय दीजिए कैलकुट करके बता रहे हैं एक साल के लिए एक लाख पैसठ हज़ार हाँ एक लाख पैसठ हज़ार

खाना पीना तो तो मतलब क्या बोलते हैं उसकों डे बाय डे रहेगा और समय के हिसाब से रहेगा शाम को कुछ अलग रहेगा मोर्निंग में कुछ अलग रहेगा मतलब सन्डे अलग रहेगा मंडे अलग ट्यूसडे अलग वेडनसडे अलग थर्सडे अलग फ्राइडे अलग सैटरडे अलग मतलब उनको क्या बोलते हैं छोटे बच्चे है बड़े बच्चे हैं मतलब फिर भी किस दस साल के कितने लोग हैं एक ही है अकेले रहेंगे उनके साथ कोई सीनियर ठीक है मैडम फिर आपका हो जाएगा ठीक है मैडम ठीक है एक लाख तक का दीजिए हो जाएगा ठीक है मैडम नमस्कार